मूंखे तैराकी करण जाम पसंद आहे मां बचपन खांं ई तैरींदो आहियां मां पंहिंजे घर जे पासे वाले तालाब मेंं वेंदो हुयमि तैर तरण जे लाइ पंहिंजे दोस्तनि सां मां वॾे पाणीअ में बि तैरी सघंदो आहियां छाकाण त मां बचपन खां ई इहो कमु कयां थो ऐं मां हिन लाइ जाम उत्साहित हूंदो आहियां हमेशह मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजो हौसलो वधाईंदा आहिनि हमेशह छाकाण त मां अञा सुठी तरह तैरी सघां ऐं अलॻि अलॻि नमूने में बि तैरी सघंदो आहियां मूंखे कहिड़ी बि मुश्किल थींदी आहे या कहिड़ी बि परेशानी ईंदी आहे त मां हमेशह कोशिशि कंदो आहियां कि मां उन खे जल्द सां जल्द सुधारे सघां हिन लाइ मां घणा ई दफ़ा तैरींदो आहियां जीअं त मां पंहिंजी ग़लती पहिचाने सघां ऐं हुन खे जल्द सां जल्द सुधारे सघां मुंहिंजा दोस्त ऐं घर वारा बि मुंहिंजो जाम सहायता कंदा आहिनि हिन कम में ऐं हिन सां मुंहिंजी तैरण जी शक्ति बि जाम वधंदी आहे ऐं मां जाम उत्साहित बि रहंदो आहियां असां खे अलॻि अलॻि मुशकिलयूं ईंदीयूं आहिनि जीअं त बदन में सूर थियण छाकाण त इहो इहो जाम थकाइण वारो कमु आहे सॼो ॾींहुं पाणीअ में तैरण ऐं हथ हलाइण पेर हलाइण हिन लाइ असां खे जाम सुठो खाधो बि खाइणो हूंदो आहे त असां जी शक्ति ठही रहे सॼो ॾींहुं